हमारे गाँव में अनेक प्रकार की बिजनेस की जाती है जिसमें सभी लोग अलग अलग प्रकार के बिजनेस करते हैं कोई अपना किराना दुकान करके बिजनेस करते हैं कोई कि कपड़े का दुकान करके अपना बिजनेस करके आजीविका चलाते हैं कोई सिंगार के बिजनेस करके अपनी चला आजीविका चलाते हैं कोई होटल खोल के चलाते हैं कोई मुर्ग़ी फारम कोई नर्सरी आदि बिजनेस करके अपनी यहाँ के लोग अपनी अपनी आजीविका को चलाते हैं यहाँ बड़े पैमाने पर युवाओं तथा आदि लोगों के द्वारा बिजनेस के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं क्योंकि रोज़गार तो नहीं मिल पाता है जिसके कारण युवा स्वरोज़गार जैसे बिजनेस करके अपनी आजीविका को चलाने में लग जाते हैं बिजनेस करने के लिए पूँजी की आवश्यकता होती है कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें कम पूँजी के द्वारा शुरू किया जा सकता है तो कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसे अधिक पूँजी के द्वारा किया जा सकता है कम पूँजी के द्वारा बिजनेस करने के लिए कप पलेट बनाने वाली मसीन को लगा के की जा सकती है कृषि करने वाले युवा मसरूम लगा के कर सक बिजनेस कर सकते हैं तकनीकी ज्ञान वाले युवा अपना ऑटोमोबाइल्स बनाने वाली बनाना चालू करके बिजनेस कर सकते हैं बल्ब बनाना टी वी टेलीविजन आदि बनाने वाली दुकान को बिग्न दुकान में करके बिजनेस कर सकते हैं आदि कर सकते हैं कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिसमें अत्यधिक पूँजी की आवश्यकता होती है जिस जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रियों को लगाकर आप बिजनेस कर सकते हैं जिसमें गन्ने मील राइस मील फ्लोर मिल आदि भी आते हैं इसमें बिजनेस में अत्यधिक पूँजी की आवश्यकता होती है आज कल तो बिजनेस करने के लिए सरकार भी योगदान देती है बिजनेस करने के लिए तरह तरह के परेशानी आदि समस्याओं से भी की जूंझना पड़ता है कुछ समय बिजनेस अच्छा रन चलने लगता चलती है तो कुछ समय के लिए बिजनेस कम चलती है बिजनेस में अनकों प्रकार की सम कठिनाइयों से सामना करना पड़ता है बिजनेस में कभी नफ़ा घाट कभी नफ़ा होता है तो कभी घाटा होता है तो बिजनेस करने वाले को इस नफ़ा और घाटा से आगे पीछे नहीं करना चाहिए आज नफ़ा हुआ है तो कल घाटा होगा लेकिन उसे दृढ़ संकल्प लेकर बिजनेस करते हैं तो बिजनेसे पर मन लगा कर आधारित रहें जिससे बिजनेस सफ़ल हो पाता है